ग्रामीण आ शहरी क्षेत्रमे खेलाइमे की अंतर छै सभसे पहिले हम ग्रामीणके बारेमे बतबय छी ग्रामीणमे ई भेलय की ग्रामीणमे जादातर जादातर लड़कासभके माता पिता घरसँ बाहर निकलय लऽ नहि दए छै आओर ओसभ बहुत मुश्किलसँ बाहर निकलिके खेलाइलऽ जाइत छै आओर ग्रामीण गाँवके बच्चासभ जे होइत छै ओ जादातर हुनका शरीरमे जादा तागत रहल आओर ओ सब खेलबो बहुत बढ़िआँ केलक ग्रामीणमे ई भेलय की जादातर बच्चाकऽ क्रिकेटमे क्रिकेट पसन्दए या कबड्डी जादातर बच्चा हमरा अंदाजसँ कबड्डीए पसंद करैत छै कियाकि कबड्डी एक आम गेम छै ओ बच्चा सभके लिए आओर शहरी शहरी बच्चालोगके तऽ शहरी बच्चालोगके खेलमे ई होइत छै की ओ लोग जादातर अपन टीम बनाके खेलै छै शहरी बच्चासभ जे रहैत छै ओ जादातर हुनकासभ लऽ स्टेडियमसभ उपलब्ध रहैत छै लेकिन ग्रामीणके लिए स्टेडियम उपलब्ध नहि रहैत छै ओसभ जादातर हाइ इसकूल या खेलके मैदान छोटामे खेलैत छै आओर शहरी बच्चासभ जे छै हुनका लेल स्टेडियम रहैत छै शहरमे रहैत छै ओतए हुनका लेल सारा व्यवस्था रहैत छै ग्रामीणके लिए कोइ व्यवस्था नहि रहैत छै हुनका जीवनमे बहुत संघर्ष करऽ परैत छै अगर केओ खेलमे अपन जीवन बनबै लेल चाहै छै केओ ग्रामीणके बच्चा तऽ हुनका जीवनमे संघर्ष छै अगर केओ वही अमीर के बच्चा छै आओर ओ खेलमें अच्छा भी नहि करैत छै तबो हुनका आगू निकालि देल जाइत छै ग्रामीणके बच्चा जे छै हुनका जीवनमे बहुत संघर्ष करऽ परैत छै जे बच्चासँ लयके जीवन तक जब जबतक ओकर शहरीमे ई भेलै शहरी मे हुनका माता पिताके सहायता मिलय छै ग्रामीणमे जादातर माता पिता अपन बच्चाके खेलमे दैलऽ नहि चाहैत छै हुनका कहना छै की पढ़ाइ पर तू ध्यान दही